हेल' उबेर एजेनसि आङो मोनसे बुकिं खालामदों मोन बिनि द्रायभारनि नामा बिफुल आंनो बेनि फुरा दिथेलस रेटिंया मा बायदि आरो बिनि बिहेबियर बेफोरखौ नांगौमोन आं मानोना जायगायावनो गिदिंगोन बेनि थाखाय बेनि दिथेलसखौ मोजाङै मोनोब्ला मोजां जागौमोन